हिन्दी भाषा ही पहचान है हमारे भारत की राष्टभाषा हिन्दी है हिन्दी हम लोग बहुत सरल सुविधा जानते हैं हम हिन्दी भाषा में जैसे कहीं जाते हैं जैसे कहीं जाते हैं तो हिन्दी भाषा में बोलते हैं हिन्दी भाषा इतना सरल है जैसे मोदी जी हैं हिन्दी भाषा बोलते हैं हिन्दी भाषा में सब लोग समझ जाते हैं मैं तो इतना ही नहीं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ मैं हिन्दी अंग्रेजी में बात करूँ हिन्दी बोलना हमारे स्कूल में पढ़े हैं हिन्दी वही हिन्दी बोलते हैं हिन्दी भाषा तो बहुत माने जाने भाषा है ई गए थे कहीं बाहर में जाते हैं हम लोग जैसे दूसरे अथवा में तो वहाँ हर लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं तो हम सो समझ भी नहीं आता है हमको उनकी भाषा समझ में आना आता ही नहीं है और आ हम बोलते हैं तो समझ जाते हैं तो हमारे कहीं जैसे गए कहीं धरना हुआ हम कम्युनिश्ट में रहते हैं धरना हुआ धरना में बोलते हैं हम लोग धरना प्रदर्शन जैसे होता है कहीं भाषण देना होता है तो हिन्दी भाषा में बोलते हैं तो इसलिए हम हिन्दी भाषा हमारी बहुत बड़ी सरल भाषा हम लोग के लिए तो सरल भाषा हिन्दी है हिन्दी भाषा में बात करते हैं हिन्दी भाषा में बोलते हैं हमारी यहाँ की जो जो रहते हैं हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ हिन्दी भाषा ही चलती है तो हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा है राष्ट्रभाषा हिन्दिए है इसको तो हर लोग हिन्दी भाषा हम लोग अपने आपको समझते हैं कि सरल है लेकिन हिन्दी भाषा आन लोग को कठिन है लेकिन हम लोग को तो सरल हइ है क्योंकि हम लोग हिन्दी में बोलते रहते हैं हमारी भाषा ही हिन्दिए है है कहीं जाते हैं बोलना पड़ता है तो हम तो अंग्रेजी समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हमारी भाषा तो है सरल भाषा आप अपने आपको सरल समझते हैं जे हमारी भाषा सरल है हिन्दी भाषा हम बोलते हैं तो हिन्दी भाषा सरल है ए जैसे कोई हमको इंग्लिश अंग्रेजी की जानकारी नहीं है हम बात क्या करेंगे अथवा में हम हिन्दिए को सम्मानपूर्वक से मानते हैं हमारी संस्कृति और पहचान यही है कि हिन्दी भाषा हमारी यही संस्कृति है हमारे पूर्वजों ने हिन्दिए में कहीं पढ़ा लिखा नहीं थे हिन्दी जानते हैं हिन्दी बोलते हैं हिन्दी में बात करते हैं हम हिन्दिए पहचान हमारी जन्मभूमि हिन्दिए में पली हिन्दिए में रही रहकर के हम यही काम करते हैं राष्ट्रभाषा मेरी हिन्दी है